हाँ जी हलो क्या कहना चाहती हैं मैम आप फोन की थी हमारे यहाँ बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं हाँ तो खिलौने तो बहुत सारे गुड्डा बॉल गेला गेना जैसे कि बहुत कुछ सारे हैं क्या लेना चाहती हैं आप हाँ रिमोट वाला कार बाइक वाला कार बहुत ज़्यादा हैं तो चलिए ठीक है छोटे छोटा खिलौना चाहिए या मतलब बड़ा बड़ा चाहिए जैसे महंगा वाला तो आप जानती होंगी दो दो हजार तीन तीन हजार का आता है बच्चों का खिलौना तो क्या करना है शादी ओदी में किसी को गिफ्ट देना है या किसी बड्डे पार्टी में जाना है अच्छे हाँ पैकिंग तो सारे चीज के होते हैं जैसे गुड्डा जैसे गुड़िया बहुत चीज़ हैं यहाँ पर जैसे शीशा पैकिंग में हर एक चीज लव लिखा हो जैसे भगवान की फोटो सब कुछ जैसे पैकिंग हो ठीक है खिलौना का नाम बता दीजिए कौन कौन सा खिलौना चाहिए मैम आपको मैं

चलिए ठीक है मैम तो और बताइए और क्या क्या चाहिए आपको हाँ मैम बाँसुरी झुनझुना और घुनघुना तो सब कुछ है मेरे पास अच्छा चलिए ठीक है वही मैं पूछ रही थी मेरा पूछना जरूरी है न आपको क्या चहिए भाई आप कस्टमर हैं मैं तो बेचने वाली हूँ जैसा आपको अच्छा लगे मैम वही आप ले सकती तो वही मैं पैसा क्या बताऊँ आप जान रही हैं महंगाई का इस समय जमाना है जान रही हैं न मैं क्या कहना चाहती हूँ वही एक खिलौने के मान लीजिए तो सात आठ सौ तो आई जाते हैं तो पैकिंग वैकिंग ले कर मान लीजिए साढ़े नौ सौ हो जाएँगे दस बीस कम कर दीजिएगा मान लीजिए नौ सौ तीस हो गये और क्या आप आ जाती तो सही रहता मेरे भी दुकान पर बहुत जादे कश्टमर रहते न अब मैं तो अकेले रैती हूँ और मेरे बंदा बंदे सब आते हैं चार बजे दस बजे तक दुकान खुली रहती है आप जो समझ लीजिए अगर दिन में आ जाती तो बहुत अच्छा रहता मान लीजिए मेरी दुकान तो दस बजे खुल जाती आप आ जाइए वही बारह एक बजे तक आ जाती तो सही रहता नमस्ते नमस्ते मै